सीतामढ़ीमे मुख्य सांस्कृतिक आओर सामाजिक परम्परा ई छै कि हमरा मिथिलामे मतलब कि अकाल रहैत एकसमयमे पड़ल जाहि टाइममे मतलब जनक जी हर जोतलखिन जनकपुरसँ लए कऽ सीतामढ़ी तक जाहिमे एक सन्दूकमे मतलब टकरेलै हर जाहिसँ सीता माता निकललखिन ओहिसँ हुनकर जन्म भेलनि ओकरबाद एतऽ जे मतलब सबचीज भेलनि बहुत बढ़िआँसँ एकदम मनेलखिन धूमधामसँ आर भेलनि एतऽके रीती रीवाज धर्म मतलब कि बहुत तरह तरहके छनि जाहिमे मतलब कि भाषा एतऽके तऽ मिथिले मतलब मिथिला छै तऽ मैथिलीये हेतै आर धर्म एतऽके तऽ बहुत सारा छै अलग अलग आदमी अलग अलग धर्मके मतलब रहैत छथिन रीतियो रीवाज व्यवहार सबके अलग अलग छनि जेना मिथिलामे मतलब कि भऽ गेलै ऊपनयन सँस्कार होइत छै विवाह होइत छै एहि सबसँ बड़का मतलब कि आर कोनो तऽ नैहे छै लेकिन ई ऊपनयन जे होइत छै ने हमरासबमे से सब बहुत बड़का मतलब बहुत धूमधामसँ मनाओल जाइत छै ऊपनयन सँस्कार एक बहुत बड़का सँस्कार छै जे मतलब बालकके मतलब की करै छथिन ओहिमे बहुत गुण मतलब ऊपनयन कयलाके बाद मतलब बहुत सँस्कार मतलब आबैत छनि हुनका सबके अन्दर आर इएह सब छै विभिन्न धार्मिक प्रथाके मतलब कोना कोनामे अलग अलग धर्मके आदमी सब रहैत छथिन विदेशी परम्परा भी किछु छै जेना क्रिश्मस डे मनाओल जाइत छै सब मनाबैत छथिन पचीस दिसम्बर कऽ चर्चमे जाइत छथिन प्रे करैत छथिन हुनका आगाँमे कते मतलब की हिन्दूओ धर्मके आदमीसब ओहिमे जाइत छथिन आर सब अपन अपन प्रेयर करैत छथिन